پہاڑوں کے سفر کے دوران غیر متوقع واقعات شامل ہو سکتے ہیں جیسے کہ موسم کی تبدیلی غیر متوقع مواقعوں کی پیداوار پھولوں کی خوشبو جانوروں کی ملاقات یا طبعی حسن کی نئی تشکیلات ٹریکس میں تصاویر کلک کرنے کے لئے درج ذیل اقدامات کئے جا سکتے ہیں جو میں نے کئے تھے اپنے موبائل فون میں کیمرے کا استعمال کرنا تاکہ آپ خوبصورت مناظر کی تصویر کھینچ سکیں آپ کو جہاں بھی مناظر پسند آئے کیمرے کو اس کی طرف موجود کریں اور تصاویر کی بٹن دبا دیں اگر آپ کا کیمرہ آٹومیٹک فوکس پر ہے تو خود ہی منظر کو فوکس کرے گا اگر آپ کا کیمرہ مینول فوکس پر ہے تو فوکس رنگ یا دائرے کی مدد سے اسے منظم کریں اپنے کیمرے کی ریزولوشن کو تنظیم کریں تاکہ تصاویر واضح اور برتری آئے تصاویر کو کہیں پوسٹ کرنے کے لئے درج ذیل اقدامات کئے جا سکتے ہیں اگر آپ کسی عوامی جگہ میں ہیں تو پہلے یقینی بنا لیں کہ آپ کو تصویر پوسٹ کرنے کی اجازت ہو تصویر کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ مثلاً انسٹاگرام فیس بک ٹوئٹر وغیرہ پر پوسٹ کر سکتے ہیں میں اپنے میں انہیں انسٹاگرام پر پوسٹ کرتا ہوں یاد رہے کہ سرکاری جگہوں میں تصویر کے پوسٹ کرنے کے لئے اجازت درکار ہوتی ہے اور آپ کو اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے